हमरा एगो पसन्दीदा किताब रहै उ रहै अकबर बिरबलके कथा ओकरामे अकबर बिरबलके बहुत रोचक कथा रहै ओकरामे अलग अलग कहानी रहै अलग अलग तरहकेँ ओकरामे कहानी बतायल गेल रहै अकबर बिरबलके दोनो अकबर बिरबलके जमानेके ओकरामे कहानी बतायल गेल रहै पूरा कहानी बहुत रोचक आओर मजेदार रहै उ कहानी बहुत हास्यके भी रहै और बहुत रोचक आओर ज्ञानवर्धक भी कहानी सब रहय उ कहानी हमलोगके ज्ञान प्रदान करै रहै आओर हमलोगके मनोरञ्जन भी करै रहै उ कहानी हम बार बार पढ़ैके चाहै रही काहेकि उ कहानी हमरा बहुत अच्छा लागै छइ आओर उ बहुत ज्ञानवर्धक भी रहै आओर उ कहानी र एक सिरियल भी बनल रहै जकरा कि हम देखलो रहियै आओर उ सिरियल भी हमरा बहुत अच्छा लागलो रहै आओर उ कहानी भी हमरा बहुत अच्छा लागल रहै